देखिए आजकल लोग जो है उपज ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती में रुचि ले रहे हैं सिरि विधि से लगाने के बाद जो है उसमें कम से कम खाद या बीज में खेती अच्छे से हो जाती है लेकिन लोग नहीं समझते हैं कि सिरि विधि से करने से क्या बेनिफिट है लेकिन लोग उपज जा ज़्यादा के कारण जो है कीटनाशक और अनेक प्रकार के खाद पदार्थ देते हैं और जहाँ पर ढाई मोन का कठ्ठा उपज आता था वहाँ पर पाँच मन कट्टा उपज आता है क्योंकि उसमें ज़्यादा खाद केमिकल के द्वारा उपज हो रहा है लेकिन उससे जो है लोगों को असर उससे खाने से आदमी को जो है शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ होते हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे कि हम लोग सिरि विधि से लगाते हैं और बोलते हैं दूसरों को भी लगाने के लिए और जो सिरी विधि से लगाते हैं वो बोलते हैं कि सही

इसी तरह से होना चाहिए कि ज़्यादा केमिकल डालने से हर आदमी को हर एक तरह की परेशानी बीमारी होती रहती है जैसे कि लत्ती फत्ती में भी लोग कीटनाशक और फलने ज़्यादा फलने के उपयोग करते हुए ज़्यादा तरह का केमिकल डालते हैं और ज़्यादा फलते हैं तो उसे ले जाते हैं बेचने के लिए वही ख़रीदकर लोग खाते हैं खाने के बाद जो है उसका शरीर पर असर पड़ता है असर पड़ता है लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए नहीं समझते हैं और हम तो यही कहेंगे कि सब सु अच्छा तरीक़े से स्री विधि से खेती कीजिए और लगाइए उससे जो है आदमी की सेहत भी सही रहते हैं कम खाद और कम बीज में खेती अच्छे तरीक़े से हो जाते हैं और लोग स्वस्थ भी रहते हैं स्वस्थ रहना चाहिए इसलिए जो है हम बता रहे हैं धन्यवाद